हाणे मां पंहिंजो हिकु नवों घरु वरितो आहे ऐंटीला में हुन घर लाइ हिकु नई फ़्रिजु वठी आयो आहियां जेका मां रिलायंस डिजीटल मां वठी आहियो वञी उन ते डिस्काउंट बि ॾाढो मिलियो आहे कलरु मुंहिंजो मन पसंदि मिली वियो सलेटी इहा फ़्रिजु डबल डोर आहे ऐं गॾोगॾु इनवर्टर बि आहे पंजे स्टार बि आहिनि ऐं पॉवर बि घटि थो खपे हिन फ़्रिजु में असां फल फ्रूट सब्जियूं ॾही खीरु सभु रखूं था उहा ॾाढो ताज़ा था रहनि ऐं बर्फ़ु बि जल्दी जमी थी वञे कलरु फ़्रिजु ॾाढी मनपसंदि आहे ॾाढी सुठी आहे सुहिणी आहे ऐं मूंखे ॾाढी वणे थी ऐं मूंखे ॾाढी सुठी फ़्रिजु मिली वई आहे